जब मैं विद्यार्थी जीवन में था और बी ए की पढ़ाई पढ़ रहा था उस समय आर्थिक लाचारी के कारण पढ़ना मुश्किल हो गया था और मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि पैसे की व्यवस्था कहाँ से किया जाए फिर मैंने संगीत विद्या आरम्भ की केवल धन के लालच से की अपनी पढ़ाई भी जारी रखूँगा और इधर धन अर्जित करता रहूँगा लेकिन समस्या इतनी विकट हो गई की मुझे दो रास्तों पर चलने में असुविधा होने लगी और फिर मुझे एक तरफ आना पड़ा की अब मैं इस्कूल छोड़ करके और संगीत के तरफ ध्यान रखूं लेकिन संगीत भी इतने अच्छी ढंग से मैं नहीं सीख पा रहा था जितने की मुझे जरुरत थी और जरुरत इसलिए थी कि मुझे जल्दी से जल्दी आर्थिक व्यवस्था करनी थी फिर इस कठिन परिस्थिति में संगीत को भी मैंने तिलांजली दे दी और फिर अपने एक व्यवसायिक जीवन में प्रवेश किया और उससे मुझे कुछ कुछ आर्थिक लाभ होना प्रारंभ हुआ मैं लोगों के दरवाजे पर जाता और सस्ती गलीचों को खरीद करके फिर अच्छे लोगों का तलाश करके उनको उस गलीचे को बेचता था उससे कुछ पैसे मुझे मिल जाया करते थे और इसी तरह से हमने अपने जीवन में बहुत ही कठिन दौर देखे फिर व्यपार को बढ़ाने के चक्कर में मैं कब कहाँ चला गया मुझे ही पता नही व्यवसाय में तो एक बार हमारी तरक्की हो गई लेकिन पीछे बहुत कुछ छूट गया मेरे अपने लोग दूर हो गए मेरे सम्बन्ध अधूरे रह गए लोगों से और फिर मैंने उन लोगों को जोड़ना शुरु किया फिर व्यपार को एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया और फिर कुछ दिन के लिए संगीत के तरफ आना चाह रहा था लेकिन दोनों विधाएं एक साथ नही चल सकती थी या तो मैं धन ही अर्जित करूं या संगीत ही सीखूं चूँकि संगीत में पारंगत होना इतना सरल कार्य नहीं था जितना लोग समझ लेते हैं अतः मैं फिर अपने उसी व्यवसायिक जीवन में अड़ा रहा और आज जो है सामान्य जीवन जी रहा हूँ